हावें एक फोन घेतिल्लो फोनाचें नांव आशिल्लें एच टी सी टच त्या वेळाचो तो एक सामको आधुनीक असो फोन किदें नाशिल्लें म्हूण ना सगळेच फिचर आशिल्ले ते हाजेर ताचेर मेल आशिल्ली सॅप आशिल्लें फोन आशिल्लो मॅसेजीज आशिल्ल्यो आनी मनशांक जें जाय तितलेंय आशिल्लें इतले आनीक फिचर आनी खंयच्याच त्या वेळच्या मोबायल फोनाक तेन्ना नासताले जेन्ना हांव पयलेच खेप तो हाडूंक गेलों बारीक सो धाकटो सो सामको स्लीक म्हणटा तसो पळोवन म्हाका पयल्याच धपक्याक तो आवडलो ताच्या बरोबर एक दांडोय आयिल्लो तो दांड्याक ते फिचर्स चॅक करताले ताका पॅन अशें म्हणटात